ई बुक मां मूंखे ॾाढा सुठा फ़ाइदा मिलिया आहिनि जीअं कि पहिरीं मुंहिंजो बैग ॾाढो ही गौड़ो हूंदो हुओ पर हाणे ई बुक जे करे ॾाढी सहूलियत थी वेई आहे मां केॾी महिल बि किथे बि हुजां त ओॾी महिल खोले करे पढ़ी सघां थी मोबाइल मां ऐं हुन मां चङी तरह सुठी तरह पढ़ाई थिए थी हुन मां ईअं कोई दिक्कत कान थी अचे छो कि कोविड खां पोइ असांखे उहो मोबाइल में पढ़णु जी आदति पेइजी वेई आहे त उन्हीअ करे ई बुक पढ़णु में बि कोई दिक्कत न थी अचे